हांवें आत्तांच मोबायल रिचार्ज केले तें सुद्दा हांवें ऑनलायन केलें तेजे ना कितें मेसेज येवंक ना किदें नोटिफिकेशन येवंक आतां आतां जालें काय ना तें सुद्दा म्हाका खबर ना आनी हांव ऑलवेज शॉपार वचून रिचार्ज करता आनी ह्याच फावटी म्हाका गरज आशिल्ली म्हणून हांवें ऑनलायन केलें आतां म्हाका दिसता हांवें वेबसायटीर वचून चॅक केल्लें बरें कशें दिसता आनी म्हाजी ट्रानजॅक्शन आय डी आसा टी एक्स एन दोन दोन आठ आनी हांवें पेमेंट जी पेन केल्लोलो तोय बी चॅक केल्लो बरो कसो दिसता आनी म्हाजो निमाणो चार अंग आसा चार चार दोन आठ म्हाका फक्त म्हाजे रिचार्ज जालां की ना तें पोवपाक जाय आसलेलें नोटिफिकेशन येयलेलीं जाल्यार बरें जातलें आसलेलें हांवें ह्याच फावटी कित्याक म्हणून केलो तो ऑनलायन ते बरें शॉपार वचून केल्लो जाल्यार बरें जातलें आसलेलें आनी म्हाजे पयशे सुद्दा कट जालेत पण म्हाका किदें आजून तेजे नोटिफिकेशन सुद्दा येवंक ना रिचार्ज जालें की ना तें कळना आनी कॉल सुद्दां कोणाक लागना ना ना मेसेजी वतन ना म्हाजे नॅट चलना ऑनलायन कितें प्रोब्लम आसा जाल्यार कळोंक जाय आसलेलो